स्वतन्त्र सेनानीमे जखन आन्दोलन भेलै तऽ बहुतो वीर सब आन्दोलन केलक रेलके पटरियौ उखारि देलकै बिजली पोल खसा देलकै अंग्रेज भगेबाक लेल बहुत प्रयास केलकै ताहिमे हमरा क्षेत्रके मधुबनी क्षेत्रके लोगक नेता एकटा बढ़िऑं छलाह जाहिठमा आबिके लोकके उत्साह बढ़बै छलखिन लोकके हिम्मत दै छलखिन सूर्य नारायण सिंह ओ छलाह स्वर्गीय सुर्य नारायण सिंह छलाह हमरा मधुबनी जिलामे आबिके लोकके नुक्साह देलखिन आ काजो केलखिन गरीबके मददो केलखिन आ ओहेन नेता आब आब कहाँ होयत ओ बड़ बढ़िऑं नेता छलाह बड़ नीक नेता छलाह काज करता नेता छलाह आ गरीबके मदद करै छलखिन आ सबके भाइ भाइ कऽ के से मिलाके रखने छलखिन आ अंग्रेजके भगबैके लेल सभके हिम्मत देलखिन जोश देलखिन आ गरीबी हटाबैके लेल अपन बड़ योगदान केलखिन ओ सलाहके तऽ बाबू सूर्य नारायण सिंह ओ छलथि आ मधुबनी आबिके बहुतोके मतलब ओ मदद केलखिन आ ओहिके मदद स्वतन्त्र सैनानी हुनका हमरा सबके बजने कहने छथि सुनने छलै हुनकर बहुत हमरा चर्चा भेलनि तऽ सुनने छलियैन जे ओ बड़ नीक नेता छला अपना मधुबनीमे आब कऽ बहुत मदद केलखिन